दिसाची सुरवात कशी सकारात्मक नदरेंतल्यान जावपाक जाय जशी पॉझिटिव्ह एनर्जी घरांत येवपाक जाय म्हणून आमी घर जें आसा तें सगळ्यांत पयलीं निवळ दवरता म्हणजे घरांतलो कोयर जो आसा तो भायर उडयता ही आमची संस्कृती जावन आसा म्हणजेच कितें घरांतली सगळी वायट शक्ती जी आसा ती नश्ट जावची आनी बरी ए एनर्जी सकारात्मक जें कितें एनर्जी आसा पय न्हू ती पॉझिटिव्ह एनर्जी ती घरांत येवची आनी ताका लागून हो कोयर भायर उडोवन आ भायर आंगणांत शितोडो घालून मागीर रांगोळी घालप रांगोळी घालप ही कित्याक तर दारा मुखार रांगोळी घातली की पॉझिटिव्ह एनर्जी शक्ती जी आसा ती आमच्या घरांत येता आनी मन प्रसन्न दिसता सकाळी फुडें उठून न्हांवन धुवन देवाची पुजा करप रांगोळी घालप उजवात लावप धूप घालप हें जें सगळें जें आसा तातुंतल्यान आमकां एक मन प्रसन्न जाता आनी पुराय दीस जो आसा तो बरो वता म्हणजे हॅप्पी असो खोशयेन असो वता तेच भशेन देवळान आमी पुजेक वता देन जेन्ना देवळान आमी वता तेन्ना अशें दिसता की सगळ्यो ज्यो आमच्यो दूख जें आसा तें सगळें आमी कितें मनांतले मनांत आमी देवा कडेन उलयता देव सगळ्याकूच आसता देवळान वचुनूच देव मेळटा अशें कांय ना देव आमचे सरभोंवतणी आसता खंयसरूय ताका पांयां पडल्यार तो आमकां पावतलोच आनी देवळान गेल्ले भशेन म्हणजे देवळान गेले की देवळांतलें वातावरण कशें सामकें बरो सुगंध असो सुगंधीत वास जो आसा तो येता आमकां देवळांत पांय सरले की भितर घातले की अशें दिसता की आमी देवाच्या असो ताच्या म्हऱ्यांत ताचे कडेन आमी पावल्यात कशीं म्हणजेच आमी देवा कडेन उलयता आमच्या मनांतल्यो गजाली दुख्ख जें आसा आमी सांगता तेच भशेन आमी सदांच देवाक दुखान दुखाच्योच गजाली सांगूंक जाय अशें ना आमकां कितें बरें जर मेळ्ळां आमच्या जिणेंत जाल्यार आमी देवाक थंय वचून ताचे उपकारूय मागप हें सामकें म्हत्वाचें जावन आसा कित्याक तर आमी देवा कडेन फक्त आमी कंम्प्लेनूच करता पूण तेका देवाक थँक यू म्हणपाक खंय तरी आमी विसरता जें आमचें हॅप्पिनसा भितर आमी ताका विसरपाक जायना म्हणजे ही आमची संस्कृती जी आसा ती कशी की देवा कडेन वचून देवळांत वचून बसप देवळांत वचून भजन आयकप हें सगळें आयकल्ल्यान आमचें दुख्ख जें आसा तें पयस जाता हें ताचें कारण जावन आसा तेच भशेन आमी कपलाक तिकली लावप पिंजर लावप कपलाक जी पिंजर लायता ती म्हळ्यार पयलीं लोक बायलो पिंजर लायतालीं आतां तिकल्यो आयल्या आनी आतांचें मॉडर्न जनरेशन जें आसा तीं कांय बायलां तिकल्योय बी लायना म्हाका अशें दिसता की मोडर्न जावप तिकली लायनासतना मोर्डन जाता अशें ना पूण आमची ही संस्कृती जी आसा जी चड करून हिंदू बायलांनी अशी दवरूंक जाय आतां तिकली लावपाचें कारणय कित्याक आशिल्लें जेन्ना तिकली लायता तेन्ना तिकली लायता थंयसर जो पॉयंट आसता तो प्रेस जाता कितें तरी सायंटिफीक रिजनाय जीं आसात जीं कारणां जीं आसा तीं ताका लागून जे तयार केल्लें आसा आनी तिकली लावप हें सौभाग्याचें प्रतीक जावन आसा तेच भशेन हातांत काकणां घालप काकणां घालप हातुनूय बी काकणां जेन्ना हातांत घालता तेन्ना तीं हालता म्हणजेच कितें आमकां हांगा ब्लड सर्कुलेशन जाता म्हणजे सगळ्या हातून भितून कितें तरी कितें तरी कारण आसा आनी हें आमचें संस्कृती जी आसा ती आमी अशीच दवरपाक जाय अशें दिसता म्हाका तेच भशेन सुर्याक नमस्कार करता सुर्याक उदक व्हांवोवप म्हणजेच सुर्य हो देव म्हणजे सुर्या खातीर आमकां उजवाड मेळटा ना जाल्यार आमी सगळीं काळखांत उरतलीं आशिल्लीं म्हणजेच जेन्ना रातचे न्हिदता तेन्ना आमी देवाक म्हणटा तो आमचो आयचो दीस जो म्हाका बरो दिला आनी सकाळीं फुडें उठ्ठना आमी देवाक म्हणपाक जाय की देवा तुवें म्हाका हो परत एक दीस दिलो बरो दीस दिला आनी बरे तरेन म्हाका हो दीस बरो खोशयेन म्हाका हो दिवचो अशें आमी मागता आनी सुर्य देवताक आमी नमन करता आनी ताका उदक जें आसा ताका आर्गां दितां म्हणजेच ताका नमस्कार करता म्हणजे हें जें नैसर्गान जें आमकां कितें दिल्लें आसा सूर्य हो कोणेंच तर तयार करुना न्ही तर तो नैसर्गीक जो आसा म्हणजे ताकाच लागून आयज आमकां उजवाड हो आमकां मेळ्ळा जशें रात जाली की दीस आयलो दीस जालो की परत सुर्यास्त जाता म्हणजेच कितें सांजेच्या वेळार लेगीत अशें घरांत एक बरें प्रसन्न वातावरण जें आसा तें जावपाक जाय जशें की सांजेच्या वेळार आरती म्हणप देवाक दिवो लावप तुळशीक दिवो लावप उजवाती लावप हें सगळें जें आसा तें तातुंतल्यान वायट शक्ती जी आसा ती वता तेच भशेन पुजा करतना घांट वाजयता आतां घांट वाजोवप आनी हें आमी देवाक याद करता आनी घरांत अशे तरेचें जो आवाज जाता तेन्ना अशें म्हणटा की किडे पाली ज्यो आसा त्यो खंय भिता आनी त्यो पयस वता आनी ताका लागून तें घांट वाजोवप बी अशें ते करता म्हणजे खंय तरी ही आमची परंपरा जी आसा ती ट्रेडिशन आमचें कल्चर जें आसा ताचे फाटलें खुबशीं कारणांय आसा जीं आमकां खंय तरी पॉझिटिव्ह शक्ती दिता तेच भशेन